हैलो नमस्ते आप होटल के मालिक है हाँ हमको उससे सर कुछ खाने पीने का सामान लेना है जैसे पनीर हुआ रसगुल्ला हुआ समोसा हुआ हाँ हाँ ई सब लेना है हाँ हाँ उसी में लेना है हाँ हाँ इसका रेट भी बोलना है साथ ही साथ आ सुनिए ना खाना में क्या क्या है वहाँ बताइए खाना खाना खाना में क्या रखते हैं हाँ हाँ मन चाहे

हाँ हाँ हाँ

हाँ

हाँ हाँ अहा हाँ हाँ

हाँ बा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ

ठीक है हम आपसे मिलेंगे हाँ

हाँ

हाँ हाँ और ठीक है हाँ करेंगे करेंगे ऑडर मिलने पर हम आ रहें है दुकाने पर हाँ हाँ ठीक है हम हाँ हाँ ठीक है हम ज़रूर करेंगे हम इसके लिए